मिथिलामे छठि कोना मनाएल जाइत अछि छठि मिथिला आओर बिहारके प्रमुख पर्व अछि यद्यपि आइके दिन ई भारतके प्रमुख पर्व भऽ गेल अछि आइके दिनमे छठिके प्रति समाजके हर वर्गमे आस्था पल्लवित भऽ गेल छै एहि पर्वके लोक सत्य आओर शाश्वत मानैत छथि कारण पृथ्वीपर शक्तिके स्रोत सूर्यके मानल गेल छनि प्रायः लोक उदीयमान सूर्यके पूजा करै छथि लेकिन केवल इएह पर्व छै जाहिमे अस्ता अस्ताचल एवम उदीयमान दुनू सूर्यके आराधना कएल जाइ छै छठि पर्व पवित्रताके विओतक अछि

एहि पर्वके आयोजनसँ पूर्व बहुत चीजके बेबस्था करऽ पड़ै छै क्रमवार जेना सर्वप्रथम जे पाबनि करती ओ गङ्गाके स्नान करै छथि छठिसँ तीन दिन पूर्व हुनका द्वारा माछ मरुआ लहसुन पिआज पिआज आदिके त्याग कऽ देल जाइत छै ओ अरबे अरबाइन खाइत छथि जाहिमे सब्जीके रूपमे सजमनि प्रधान रहैत छै अरबा अरबाइन आओर सजमनिके सब्जी भोजन कएल जाइत छै ओकर प्रातःकाल पबनैतिन व्रत करै छथि आओर निर्जल रहै छथि सँध्याकालमे सूर्य भगवानके आवाहनके लेल प्रसाद तैआर कएल जाइ छै आओर ओहि दिनके पर्वके खरना कहल जाइ छै पबनैतिनके द्वारा सूर्य भगवानके लेल खीर फल लड्डू आदि बनाकऽ हुनका भोग लगाएल जाइत छनि प्रातः पबनैतिनके द्वारा पुनः व्रत कएल जाइत छै आओर सँध्या कालके लेल जे ओ नदीके तटपर जाकऽ जलमे ठाढ़ हो भऽ कऽ सूर्य भगवानके आराधना करती एहि लऽ कऽ प्रसाद तैआर करै छथि ओहि प्रसादमे मुख्य रूपसँ ठकुआ जे गहूमक बनल बनाएल जाइ छै गहूम आओर गुड़के मिलाकऽ घीमे या यथाशक्ति अनुसार जे तेलमे बनाबथि ओहिमे बनाएल जाइ छै फल ओहि समयमे उपस्थित सब्जी मिठाइ इत्यादि सेहो छठि देवताके प्रसादके रूपमे चढ़ाएल जाइ छनि ओहि प्रसादके प्रमुख रूपसँ बाँसके बनल कोनिआ सूप आओर छिट्टा मे राखल जाइ छै झापैवला दही आदिके माटिके ढाकनमे पौरल जाइ छै हरदि पान कुसिआर आदि लऽ कऽ अस्ताचलगामी सूर्यके आराधना पोखरिपर पबनैतिन जलमे जाकऽ ठाढ़ भऽ कऽ करै छथि सङ्गे सँध्याकालमे अस्ताचलगामी सूर्यके पबनैतिन द्वारा पानिमे ठाढ़ भऽ कऽ अर्घ देल जाइ छनि एतेक कार्यके बाद सँध्याकाल सब घर आबि जाइत छथि घर अएलाके उपरान्त पुनः भोरके आराधन हेतु पुनः प्रसाद ठकुआ आदि बनैत अछि

आओर पुनः ब्रह्ममुहूर्तमे सब समान लऽ कऽ पबनैतिन आओर सब समाज समाज परिवारके लोक फेर पोखरिके भिड़पर जाइ छथि पबनैतिन जलमे ठाढ़ होइ छथि आओर उदीयमान सूर्यके डाली लऽ कऽ अर्घ दैत छथिन पबनैतिन अर्घ देलाके बाद प्रायः उपस्थित लोकके एक एक कऽ दूध आओर गङ्गाजल आदिसँ अर्घ दैत छथिन सूर्यदेवसँ सकल स्वास्थ्य एवम अन्यान्य कामना करैत लोक पबनैतिनके प्रणाम कऽ घर अबै छथि ओकर उपरान्त समाजमे प्रसादके वितरण करै छथि आओर अपनो खाइत छथि